हेल्ल' ए औ नै जोंहाथ' दमासिया सफैनोसै ना दमासिआव मा मा बानायगोन नोंसोरहा दमासियाव फिथा जानो नाङानोहाय दुमालु जायोनो एन्थाबखौनो संदो ओमफ्राय सिबिं हो सिबिं जाहैनो एन्थावआव औ सिनि मेथाय गुरजोंबो बानायो जोंहा जों माइब्राया सेरबा दंमोन ओमफ्राय सोर सौबावनांगौ जाखो माइब्राखौ आं मानसिफोरनो जाहोनो नागिरदोंमोन आंनो सौनोसै नामा मानसिफोरनोबो जाहोनांगौ ना आं मेथाय मेथाय गुरजों सिबिंजों होनानै बानायनानै जाहोनोसै आं मानसिफोरनो माइब्राखौ बबेयाव देगोन ए औ आं मेसिनावसो देगोनहाय मेसिनावसो गायहेनबो गैया उवालबो गैला बायजोब्बाय दाना मेसिनावसो होनोसै आं गाइखेर दं ना गैया आंहा बायनानैसो लायनांसिगो गाइखेरा सिनि सिनि साहा रं लायनानै मानसिफोरनो लोंहोनांगोन ना दमासि बोथोराव गाइखेरखौ आं नोंसोरनिफ्राय लाबोगोन आधा लिटार नोंसोरनिफ्राय लाबोगोन आं आधा लिटार गाइखेरखौ मानसिफोरनो लोंहोनांगोन जोंबो न'आव लोंगोन

दोन्थ'नोसै दे